एक जनवरी अहाँके छब्बीस जनवरी पनरह अगस्त तहन से अहाँके बीच बीचमे आबैए जेनाकि कोनो तरहके पर्व होइए ओ कानूनके हिसाबसँ जेनाकि बीचमे आबि जाइए अहाँके कोनो पर्व तऽ ताहि दुआरे कहैए जे बाइस तारीखके हेइ छिए चौबिस तारीखके हेइ छिए सेसब आइसँ नहि बहुत दिनसँ ईसब आबि रहल अइ